भारत में बहुत सारे अस्पताल हैं और बहुत सारी सेवाएँ हैं हम हमारे जो सरकार है अपना पूरी कोशिश करता है कि जितना हो सके वह अपना अस्पतालों अस्पताल अच्छे रखे सारी जो मेडिकल दवाईयाँ हैं साधन है हर चीज़ हर एक आम आदमी को प्रदान होए तो सबसे पहले तो मतलब अस्पताल की जो चीज़ मेरे को अच्छी लगती है वह है उसकी बनावट कि किस तरह से बड़े बड़े शहरों में अच्छे इन्फ्रास्ट्रक्चर वाले अस्पताल होते हैं और छोटे शहरों में गाँवो में भले ही छोटे अस्पताल होते हैं पर ठीक होते हैं और कई गाँव में तो अस्पतालों की बहुत कमी है वो अस्पताल को गाँव वालो को अस्पतालों के लिए मतलब बहुत दूर दूर तक के लिए जाना पड़ता है तो वह चीज़ एक है अपनी कि गाँवो में अभी तक अस्पताल का अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है और अपने भारत में जो मेडिकल है डॉक्टर्स हैं नर्सेस हैं और जितने भी दवाई वाले जो स्टाफ़ होता है वो सब है वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर्स और नर्सेस को हर एक एग्ज़ाम देना पड़ता है पाँच साल की पढ़ाई करनी पड़ती है और उसके बाद जाकर उनको नौकरी मिलती है या वो डॉक्टर बनते हैं या वो नर्स बनते हैं और अगर अब हम बात करें इस चीज की कि अस्पतालों मे क्या टेक्नोलजी हम यूज़ कर रहे हैं तो हम बहुत सारी फ़ैसिलीटीज़ है जो हमको आजकल मिलती है जैसे पहले सैलेंडर्स होते थे ऑक्सीजन के अब हमारे पास डायरेक्ट एक पाइप होता है जिससे हम पेशेंट्स को ऑक्सीजन दे सकते हैं मतलब एक बेड टू बेड एक ऑक्सीजन का कनेक्शन हो गया है और नाइट्रोजन का भी उसी में कनेक्शन हो गया है मशीन्स जो है बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई हैं एक ऐसा सिस्टम भी आ गया है कि जिसमें जोब्स इंजेक्शन होता है जब वो ख़त्म होने वाला रहता है तो वो अलर्ट दे देता है कि ये देखे यहाँ पर ये ख़त्म होने वाला है यहाँ पर आकर इसको चेंज कर दीजिए और ग मतलब सरकार भी बहुत सारे नई नई योजनाएँ लेकर आ रही है और बहुत सारे सुधार कर रही है एक आयोजन योजना ये थी कि भारत में आयुष्मान भारत जैसा एक योजना बनाई थी जिसमें गरीबो को अच्छी क्वालिटी का मेडिकल मिलता उनको अच्छी सेवाएँ प्राप्त होती जो पहले के जमाने में शायद उनको हो पाती थी और मतलब उनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ती थी एक इलाज के लिए और कुछ हमारे सामने मुश्किल मुश्किलात भी हैं कि जैसे कि अस्पतालों में साफ़ सफ़ाई नहीं रहती है लोग अस्पताल जाने से डरते हैं कि हम जाएँगे तो शायद डॉक्टर हमको ये दवाई ये ऑपरेशन या ये सर्जरी करने को न बोल दे या हमें बहुत सारे पैसे न लग जाए या हमारा टाइम न चला जाए बहुत सारा या हम कुछ ओर रिपोर्टस लेकर रिपोर्ट्स टेस्ट करवाएँ और उसमें कुछ निकले ही न तो हमारा पैसे वेस्ट जाते हैं ये सब चीज़ें अपने देश के अस्पताल ओ मेडिकल में हैं और जैसे आप सबको पता है कि मतलब अभी कोविड गया हमारे देश से एक इतनी बड़ी महामारी जिसमें पूरी ट्रेनें बसें गाड़ियाँ सब बंद हो गया था हम अपने घरों में कैद हो गए थे और क्या हो रहा था लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा था न स्कूल लग रहे थे न कॉलेज लग रहे थे बच्चे भी अपने घरों में बैठे थे और घर वाले भी काम करने वाले भी अपने घरों बैठे थे मजदूर अपने घरों में बैठे थे मेरे साथ क्या हुआ था कोविड में कि हम अपने दो दिन के लिए कोविड से पहले लॉकडाउन का लगने से पहले दो दिन के लिए हम अपनी नानी के यहाँ जाने वाले थे और हम गए और हम वहाँ पर दो दिन रुके भी और जैसे ही हमारा जो दूसरा दिन था हमको क्या पता चला कि कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है और उस वजह से क्या हो गया सबका ही लॉकडाउन लग गया सब चीज़े बंद हो गई हैं और हमको वापस नर्सिंगपुर से जबलपुर वापस आने के लिए परमिशन लेनी पड़ती और उस टाइम पर क्या था शुरू वाले लॉकडाउन में कि कोई वो नहीं था कोई परमिशन नहीं कोई कुछ नहीं जो जहाँ है वो वहीं रहेगा तो हम वहाँ पे एक तरीके से फँस गए थे नानी के यहाँ और हम वो दो दिन के लिए गए थे और हम दो महीने तक अपनी नानी के यहाँ फँसे हुए थे उसके बाद फिर जैसे ही हम घर वापस आएँ तो घर में भी हम लॉकडाउन में ही थे उस टाइम पर चीज़े थोड़ी सी बेहतर हो गई थीं कि दस बजे तक हम न दुकानें खुली रहती थी और हम जा सकते थे सब्जी वगैरह ले कर आ सकते थे उस टाइम के लिए और चीज़े मतलब थोड़ी ठीक होने लगी थी लेकिन फिर से एक लॉकडाउन हुआ और इस लॉकडाउन लॉकडाउन में बहुत सारे स्कूल तो बंद हो गए बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया और जो भी था जो भी बच्चे थे मोबाईल की लत लग गई थी और ये सब चीज़े और कोविड में बहुत सारे लोगों की मौते भी हुई मृत्यु भी हुई बहुत सारे लोग अपनों से बिछड़ भी गए और ये सब चीज़े थी